हैलो जी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक अच्छा अच्छा अच्छा भला एह् कदूं ऐ ब्याह् एह् मिगी डेट सनागे भला अच्छा पं'जी नवंबर ऐ अच्छा कोई गल्ल निं होई जाह्ग आं होई जाह्ग अरेंजमेंट एह्दे बिच तुसें मतलब कोई गाने आह्ला प्रोग्राम बी रक्खना आं ओह्बी बिच आई जाह्ग ते तुस किन्ना मन्नियै चलगे अरेंज़मेंट गी हून खर्चा किन्ना तोड़ी करी सकदे तुस एह् घट्ट कशा घट्ट कोई पंज साढ़े पंज लक्ख धोड़ी खर्चा आई जाना पूरा मतलब एह्दे च पूरा खाने पीने दा बी होई जाना ते गाना ओह्बी आई जाना ते फंक्शन पूरा होई जाना सजावट बगैरा नी अं ते इन्ना खर्चा भी करी ओड़गे अच्छा ते इक्क बारी घर दा भी सलाह् करी लैयो नी